اگر آپ کے بچوں کو خاص طبی چکتسہ اپکرنوں کی ضرورت ہے جیسے ویل چیئر بیتھنگ مسین ہیٹرنگ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا اپکرن آپ کی ہیلتھ اسکیم صحت بیمہ کے تحت آتے ہیں یا نہیں اس کے لیے آپ نیچے دیے گئے قدم اٹھا سکتے ہیں پالسی دستاویزات کا جائزہ لیں سب سے پہلے اپنی ہیلتھ انسورنس اسکیم کی تمام پالسی دستاویز کو غور سے پڑھیں خاص طور پر وہ حصہ دیکھیں جس میں کے بارے میں لکھا ہو کئی بیمہ کمپنیاں اپنے پلان کے ساتھ ایک چھوٹا یا دیتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کون کون سے اپکرن کدر ہوتے ہیں بیمہ دینے والے جیسے سیدھے رابطہ کریں سب سے اثردار طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے انسورنس پرووائڈر کی کشٹم کیئر یا ہیلپ لائن سے سیدھا سمپرک کریں ان سے معلوم کریں کیا فلاں اکرن کور ہوتا ہے اگر ہوتا تو اس کے لیے کون سے کاغذات چاہیے جیسے ڈاکٹر کی سفارش رسید تھری پھارم وغیرہ کیا اس پر کوئی لمٹ یا حصہ کور ہوتا ہے ڈاکٹر کی مدد لیں اکثر بیمہ کمپنیاں تبھی اپکرنوں کو کور کرتی ہیں جب ڈاکٹر نے ان کی ضرورت کو لکھت سفارش دی دی ہو اس لیے اپنے ڈاکٹر سے تعجوان ضرور لیں